हमारे उत्तर प्रदेश में जैसे सरकारी स्कूलों में बच्चों को बुला के जैसे हाथ पैर पहले के टीचर दबवाते थे और अब जो सरकार आ गई है अब के सरकारी स्कूलों में बहुत ज़्यादा ही मतलब कठिन मतलब वो हो गया है उसकी वजह से सब बच्चों पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रहे हैं और और अच्छे से मतलब पढ़ाते हैं इंग्लिस में भी पढ़ाते हैं हमारे सरकारी स्कूलों में बच्चों पर बहुत ही अच्छे से अच्छे से ध्यान दिया जाता है और अब बहुत ही साधन निकल गए हैं जैसे हम लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं और ऑनलाइन टीचरों से पढ़ाई करते हैं अच्छे से करते हैं इंग्लिश में करते हैं इंग्लिश टू इंग्लिश करते हैं जैसे हमारे प्राइवेट स्कूलों में भी टीचर अच्छे से बच्चों पर ध्यान देते हैं जैसे इंग्लिस में भी इंग्लिस में बात करना हो गया इंग्लिस में हर एक चीज़ मतलब पूछते हैं और अच्छे से बच्चों पर ध्यान देते हैं और सब मतलब सब बहुत सारी मतलब टेक्नोलॉजी के हिसाब से मतलब बहुत ही सुविधाएँ निकल गई हैं जैसे हम लोग अपने फ़ोन से पढ़ाई करते हैं ऑनलाइन क्लास लेते हैं और हम लोग जैसे इस्कूल में टीचर से मतलब क्वेश्चन करते हैं तो हम लोग इंग्लिस में करते हैं तो इंग्लिस में वो हम को बताते हैं बहुत ही अच्छे से मतलब हम लोगों की पढ़ाई मतलब चल रही है और बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा रही है और पहले के ज़माने में ये सब नहीं था लोग मतलब टीचर आते थे बाहर से तो वो लोग अच्छे से नहीं पढ़ाते थे अब अब जो उत्तर प्रदेश में जो सुविधाएँ हो गई हैं वो सब अच्छी सुविधा दे रहे हैं और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है जैसे हम लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकें और हम लोग आगे बढ़ें और यही सब सुविधाएँ हैं जैसे हम लोग कोचिंग जाते हैं और जैसे स्कूलों में सरकारी स्कूलों में भी अच्छी पढ़ाइयाँ होती है और प्राइवेट इस्कूल में भी अच्छी पढ़ाई होती है और यही सब मतलब जैसे हम लोग बच्चे हैं बच्चों से मतलब इंग्लिस में अच्छे से पूछते हैं तो बच्चे अच्छे से अपना जवाब भी देते हैं ये सब है मतलब शिक्षा अच्छी प्राप्त हो रही है हम लोग की को हम लोगों के स्कूल में बच्चे अच्छे से मतलब जाते हैं पढ़ते हैं आते हैं और

ले लेते हैं शिक्षा अच्छे से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे भी मतलब यही सब सुविधाएँ हैं और यही सब मतलब शिक्षा अच्छे से हम लोग ले रहे हैं